नमस्कार म्हाका दिवाळेचे सुटयेंत म्हजे फॅमिलीक घेवून पुण्याक वचपाचे आसले ताका लागून तुमच्या कडेन खंयची खंयची कॅब उपलब्ध आसतल्यो आनी म्हाजे तारखेनुसार त्यो म्हाका मेळटल्यो काय कितें ह्या विशीं म्हायती जाय आशिल्ली म्हाका पंचवीस तारखेची म्हाका कॅब मेळूं शकता काय कितें इतलेंच म्हायती धाडात